आरो बेनिफ्राय नारजिखौ जोङो रुनानै सङो बेवहायबो थाव होनाङा थेवब्लाबो बेदर मेजेमफोरखौ सानानै होबाय इसे सामब्राम गुफुर जिरा उननानै होबाय लाब्राफोरखौ जोङो गासैखौबो होयो मुदुफुल आलु सयाबिन ी फानथाव खबि आरो बेवहायबो जों थाव सेरनायाव जिरा एसे होनानै लाब्राखौ संबाय आरो जोङो अमा बेदरखौ सङोब्ला सामब्राम बानलु हानानै थाव सेरनानै अमा बेदरखौ जों सुखानानै लानानै आरो थाव सेरबाय थाव सेरनानै बे थावआव जिरा होबाय आरो सामब्राम सेरबाय उननानै बे अमा बेदरखौ जों बारा थाव होनानै सङा आरो मस्ला मस्लिखौ जों बारा होआ सिम्पोलयैनो जों इसे बांसिन सङो बिनिफ्राय जों बोरमा बेदर सङोब्ला सामब्रामखौ इसे बुरजा हानानै जिरा मस्ला उननानै लानानै जों बिनिफ्राय रेडि खालामनानै थाव सेरबाय थाव सेरनानै जों बेदरफोरखौ होसनबाय होसननानै जोङो बेखौ फोमोनबाय आरो बिनिफ्राय जों दालि ओंख्रिफोरखौ न'आव संनानै जाबोला थौआवसो रुनायखौ गोथाव मोनो खुखारनिखौ जों बारा मोजां मोना दालिआव जों जेबो होआ खालि सामब्राम आरो थाव संख्रि बानलु बेनो जोंनि दालि संनाया आरो जों नाफोरखौ गोथाव जानो लुबैबा सामब्रामखौ दरथामसो होनानै सामब्राम गुफुर जिरा उननानै बे गासैबो होनानै नाखौ एवदबनानै जों नाखौ एवदबनानै जों बिनिफ्राय दै होनानै जों बेखौ आधा घन्टासो रुबाय रुनानै जों बयल खालामोब्ला जोबोर बिदिबा मोजां मोनो

जों बिनिफ्राय अनला ओंख्रिफोरखौ सङो दाउ बेदरजोंबो संनो हायो आरो अमा बेदरजोंबो संनो हायो ना गोथांजोंबो संनो हायो जों बिदिनो संनानै जायो खारैफोरखौ जों नायै नायै होयो जों गासैबो बेदर फिसाफोरखौ मोजाङैनो संनानै जायो आरो जों जों जों मोजां मोजां संनानै जानो गोसो जाब्ला बिब्दिनो संबाय इसे मोजाङैनो दिनै जा मोजां जायाखै होनब्ला गाबोन एसे साबसिन संबाय मस्ला मस्लिखौथ' बर' मानसिफोरा बारा जाया दिनै मस्लाखौ बारा जायोब्ला जानायनि उनाव बायदिसिना माबाफोर जानायखाय जोङो उदैफोरनि माबा जानायखाय मस्ला मस्लिखौ जों बारा होआ मानो होनोब्ला जों सिम्पोल संनानै जायो थास' आथिं सङो जों थास' आथिंखौ इसे एवफ्रामनानै ना गोरान होनानै खोबै खोबै संनानै आरो बेवहाय जों दै इसे होनानै बयल खालामबाय आधा घन्टासो बयल खालामनानै जों बेखौ हिसाबनि बिदै खालामनानै जाबाय

बिनिफ्राय जोङो एखनब्ला अमा फ्राय जानो लुबैब्ला अमा बेदरखौ रुनानै दसे दोननानै जोङो साम्ब्राम बानलु इसे हानानै जिरा गरनैसो सेरनानै जोङो दुन्दिया एसे होनानै अमा बेदरखौ संनानै जायो आरो जों दाउ बेदरफोरखौ सङो आलु इसे आरो टमेट' मोनजानाय समाव टमेट' इसे होनानै संनानै जोङो बिदै जोब जोब संनानै दाउ बेदरखौ जायो बिदिनो आरो एखनबा ना गिदिर गिदिर मोनोबा जों आलुजों आलु टमेट' होनानै बेफोरखौबो जों बिदिनो मोजां संनानै जायो मस्ला मस्लिखौ जों बांद्राय होआ एसे हिसाबनि होबाय आरो जोङो मा मा जायो मुला भाजाफोरखौबो दरसे बयल खालामनानैल' जायो आलुफोखौबो जों इसे फ्राय एवनानै जायो बायदि रोखोम आलु झल बेफोरखौथ' जों गासैबो संनानै जानो हायो सबाइफोरखौ जों जेजोंबो संनो हायो दाउजोंबो संनो हायो अमाजोंबो संनो हायो आरो बेवहाय जों नाफोरजोंबो संनो हायो जाबाय ना